जों बिफां गायनाय जोंबो फुल गायनाया दा ओमफ्राय जोङो गोबोर हासार ओमफ्राय सोरबार' हा हासार बायनो हायाबा जोंफोर गोबोर हासारखौनो होयो ओमफ्राय दै होयो बिनो जायो जोंनिया दा दा ओमफ्राय माबोरैदि उफाय लागोन बेखौ जों खोन्थानो हाला बियो हासार होनानै थाङाबा जों दा बेबादिनो सब जिनिसखौबो सब गोबोर हासारखौनो बांसिन होयो जों बिफाङाव दा जोंहाथ' हासार बायबाय थाया नङा बायनाय हासारखौ होआ जों गोबोरखौनो नागिर नागिरबाबो होयो न'नि होयो गारथुम गारथुम दा बिनो थाङो थाङा गावसिनि खोथासै दा गावनि बाथ्रासै दा बिदिनो सब होनानै दै होबाय ओमफ्राय बेरा होबाय जों बिनोसै जोंनिया दा ओमफ्राय दै होनानै थाङाबा आरो हासार होनानै थाङाबा आरो ओमफ्राय थैबाथाय आरो जों बियावनो गायफिनलायबाय हासार होबोनाय गोदान हासार होनानै दै होनानै आरो माबा होनानै दा बांसिन गायनाया जोङो गेनजाय फुल आरो गलाब बेखौनो बांसिन गाइयो जोङो दा बिबारा दा जोङो दा हाया मा बायदि गायनो लागा जागोन माबे हायाव गायगोन जोङो दा ओमफ्राय र' जोंहा दा हाया बे खनासेयावबाबो गायना लायो जों गत्ते दंफांखौ खनासे हायावनो दा दा माबायदि जागोन खोन्थानो हाला जोङो हासारा दं गोबोर हासार गोबोर हासारफोराबो दं सब दंफां गायबा जों ओमफ्राय थेवबो होयो बि गोबोर हासारखौनो आरो माबेयावबा खुमब्राफोरखौबो गाइयो लावफोरखौबो गाइयो जोङो बिफोरखौनो गोबोराव हैबाय थायो गोबोर हासार रोगा रोगा हैयो जोङो सब जिनिसखौबो जों दा बेबादिनो फोथां फोथां फोथां लाखियो माबेयावबा मिरौ जिरौबाबो माबेयावबा थाङो माबेयावबा थैयो बेफोरबायदिनो जोंनिया जोंनिया दा गाम्बारि दं ओमफ्राय शिसु दं ओमफ्राय अरजुन दंफां दं जोंनियाव जोंनियाव नारें दं आरोबाव थालिर दं गय दं बेनोसै जोंनिया दा गथैबो ओइफोर बिफांफोराबा खामानियावलाय मा बिफोरखौबो दानियालाय दानि जुगावलाय सब काट जायो जेखौ मेखौनो काट खालायो न'नि दा आगोलनि बादि नोंला मोनसेल' जिनिस नोंला दानिया सब काट जाजोबो थिं दोबथा बाइयो ओरैनो जानला मेनलाखौनो सान्नैसोयावनो गुन अरला बाइयो बेफोरनो दा आग्ला दिनाव र' जादो माबामोन गाम्बारिफोरखौ होयोमोन गाम्बारिफोरबोथ' मोनला दा आरो सिदा दंफांफोरखौबोथ' मोनला दा हाजोआव हाब्बाथाय सिदा दंफां मोनोमोन दाथ' हाबनो होला बेफोरो दा जाब्बा जुब्बा काटखौनो होनांगौ दानिया दा देराबो नालाय हथारै न'वाव गायबाबो